असां हिते चेटीचंड धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं उनमें पलव पवंदो आहे छेॼ लॻंदी आहे ऐं बहिराणा खॼंदा आहिनि उन्हनि में जाम परसाद विराहा वेंदा आहिनि ऐं छेॼ त जाम सुठी लॻंदी आहे भजन ॻाईंदा आहियूं झूलेलाल जा दुख दूर तूं कॼईं झूलेलाल साईं कष्ट तूं कटिजएं कटणहार आहीं असांजा हीअ भजन झूलेलाल जा ॾाढा मशहूरु आहिनि सभु भजन ॻाईंदा आहियूं छेॼ लॻंदी आहे ऐं परसाद विराहा वेंदा आहिनि ऐं पलव पयो आहे पलउ पाईंदा आहियूं जेकी बि इच्छा हूंदी आहे हूअ इच्छा पूरी थींदी आहे ऐं सभु ॼणा पलउ पाराईंदा आहिनि चेटीचंड ॾींह ख़ासि की असांखे पलउ पायो असांजो असांजा दुख दूर थी वञनि त सभई असां हुते पलउ बि पाईंदा आहियूं ऐं ॾाढो सुठो धूमधाम सां मल्हायो वेंदो आहे असांजो चेटीचंड झूलेलाल जो